हलो क्या मेरी बात राहुल होटल में हो रही है मेरा नाम नीता बाई सोलंकी मैं कोठी बाज़ार भगत सिंग वार्ड गली नम्बर तेरह मकान नम्बर बारह से बात कर रही हूँ मैंने आपके होटल से दो दाल उड़द की एक प्लेट चावल छः रोटी दस गुलाब जामुन दो प्लेट मेगी एक गोभी की सब्ज़ी एक प्लेट मेथी के पराँठे एक पनीर बुलाया था मेरे घर मैंने ग्यारह बजे तक आने को बोला था पर वे भैया खाना लेकर बारह बजे पहुँचे हालाँकि उन्होंने बताया कि वे ट्राफिक के वजह से लेट हो गए थे चलो कोई बात नहीं वैसे आपके होटल का खाना बहोत अच्छा लगा हमें सब खाना में कुछ स्वाद था सब्ज़ी में मसाले भी ठीक थे पर सब्ज़ी दाल चावल की मात्रा थोड़ी कम थी सब्जी तो जादे खाते है तो मात्रा थोड़ी ज़्यादे रखना था और रोटी कुछ अच्छी थी पर कुछ रोटी कच्ची थी मुझे बाकी तो सब कुछ अच्छा लगा था बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको ही आपको कि खाना कि सही समय पर पहुँचे और खाना की मात्रा जादा हो